میں اپنی گلوکاری میں الفاظ کو بڑے دھیان سے گاتی ہوں اور ایک ایک الفاظ کو اپنے گانے میں شامل کرتی ہوں اور جو الفاظ مجھے اچھا نہیں لگتا میں اسے اپنے گانے میں شامل کرنا پسند نہیں کرتی